अच्छा किस चीज की हाँ होलसेल की

हाँ ठीक है ठीक है हमारे यहाँ सारे सामान खाद भी मिल जाएंगे आपको बीज बीज मिल जाएंगे कीटनाशक दवाएँ भी है और जो जो आपको चाहिए जी वो सब एक लिस्ट बना लीजिए आ इस हिसाब से आपको लगा देंगे और अपना काम आप करिए जब कुछ खा जी खाद यूरिया खाद है वो पोटास है नन केमिकल दवाएँ हैं मतलब खाद कीटनाशक दवा है खर पतवार की दवा है और इस समय तो भिंडी उंडी सब चल रहा है उस सब मे दवा पड़ती है बैंगन है सब में दवा पड़ती है ई सब भी रखिएगा आप वो साथ मे पूरा रखेंगे सर कस्टमर वापस न आने पाए दुकान से इस तरह जब है इसी के साथ मे जो है सारे सामान मिलेंगे कस्टमर को क्या उसे खाद की आवशकता होती है फिर उसको फिर कीटनाशक दवा डालना है सब्जी बोया उसमे दवा डालना है तो मतलब जो चीज की आवशकता हो मतलब ग्राहक वापस न जाने पाये ये

हाँ

ठीक उसके बाद लिस्ट बना लीजिए जो जो समान चाहिए तो आप आ जाइए उस हिसाब से आपका होलसेल रेट लगा दिया जाएगा उस हिसाब से दुकान खोलिए और जो नही समझ में आता है आप संपर्क करिएगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे बताएंगे दुकान खोलना ठीक है लेकिन उसके उसके दवा के बारे मे कुछ जानकारी रखना कौन दवा किस मे काम करती है कौन छिड़काव होती है कौन वैसे पड़ती है और कितनी मात्रा चाहिए ये सब जान कर रखना चाहिए ना जानकारी होना चाहिए न तो इस हाँ तब उसके बाद जब उस उसमे कस्टमर जो है संतुष्ट हो जाता है तो आप पे विश्वास होगा तब पूरा मिलेगा आपको ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक बाकी बात मिलने पर आयँ नमस्ते नमस्